भविष्यमे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बहुत ही सेवा दय लए जए रहल यऽ आओर बहुत ही एकर बिकास होइ लए जए रहल यऽ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब जहाँ कि अपार सम्भावनाके पैदा करत जेनाकि अहाँके सर्विस सेक्टरमे भए गेल अहाँके होममे खाना बनाबैके लिअ तकर बाद कोनो भी प्रॉब्लेम सोल्व करै कऽ लिअ अगर अहाँके असिस्टेंट चाही तऽ ओकरा लिअ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ने कहीऔ भविष्यके बहुत ही सुन्दर बनाबै लेल जाय रहल यऽ आओर ओकर साथ एकटा जे कमी भी आबि रहल यऽ कि ओ बहुत आदमीके जॉब जाइके सेहो सम्भावना छै तऽ हमरा नजर मे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंससँ युक्त मशीन जे यऽ बहुत नीक फ्यूचरमे बढ़ै लए जा रहल यऽ जाहिसँ कि पूरा समाजके संरचना ही चेन्ज भए जायत जेना एल जेनाकि जिओके आबैके बादसँ समाज बदललै यऽ समाज उन्नत भेल यऽ तहिना ही जहियासँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंससँ युक्त रोबोट आबऽ लागत अपन सभके बहुत किछु बदलऽ लागत हर वी हर सेवामे हर सरभीस हर सेक्टरमे ग्रोथ देखऽ लागत आओर जेना कहै छै कि बिज्ञान अभिशापो छियै बरदानो छियै अहाँ केना कऽ यूज उपयोग करै छियै ओहिपर डिपेन्ड करै छै तऽ दखियौ निकट भविष्यमे की होइया तऽ हमरा समझसँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी यऽ